हलो नमस्कार इससे पहले तो मैंने बहुत सारे चीज़ मंगाए इससे पहले मैंने एक डिलेवरी करवाए थे उसमें तो कोई देरी नहीं हुआ था लेकिन अब की बार मेरा इससे एक सप्ताह पहले मेरा दोस्त का बड्डे था तो मैंने एक उस पे उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट मंगवाया था जोकि लगभग यही छह सौ रुपए के आस पास का था कोई बुक तो हम उसको मंगवाए तो वो तो तुरंत आ गया लेकिन ये अबकी बार नहीं आया और इसमें देरी की वजह से हम जानना चाहते थे कि इसमें आखिर लेट क्या हो रहा है तो तो फिर इसके बारे में हम भी मिले नहीं उनसे ऑनलाइन खरीदे समय पर नहीं मिल रहा है यही सब जानकारी के लिए जो हम लोग से नहीं हो पा रहा है ये सब हम अपने दोस्तों दोस्त के लिए मंगाए थे घड़ी आया नहीं फिर लेट से आ रहा है इससे पहले मंगाए थे तो कोई आया भी नहीं हो सकता है इसके बारे में हो सकता है इसके बारे में कभी इससे पहले कोई देरी नहीं हो हो पा रहा था तो अबकी बार पता नहीं किस कैसे हो रहा है और इसके अलावा जो भी था वो आ आ गया है इससे पहले

क्या यह जल्दी वितरित हो सकता है स्थिति की जांच में स्थिति की जांच में होने से पहले हम जो भी कभी नहीं जो मिलना मिलना था वो आ जाता था समय पे भेज वो अपने दोस्तों के बार अपने दोस्तों के लिए भेजे थे ये गिफ्ट जोकि नहीं आ आ रहा है इससे पहले भी हम मंगवाए थे तो बोला वो कि आ जाएंगे अभी फिर उसके बाद देरी लगा रहे हैं इसका मत हमें यही समझ नहीं समझ पा रहे हैं जो कैसे ये आएंगे यहाँ से स्थिति मान मान गए हम इसके बारे में जो कभी इतना देर नहीं लगाया गया था तो अबकी बार सोशल मिडिया के सोशल मिडिया के तरह कोई इस पे भी हो सकता है लेट लेट आया हो या फिर कभी किसी इसके बारे में नहीं नहीं नहीं अभी तो नहीं मिल सकता है लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी चाहिए था तो मिला नहीं सही तरीके से तो फिर भी इस इसकी देरी के लिए हम लोग सोच रहे आखिर इतना समय क्यों लग रहा है इसके बारे में भी